बिहारमे लोग समाचार जे हइ से न्यूजके माध्यमसँ भी मीडियाके न्यूज मीडियाके माध्यमसँ भी समाचार पत्रके माध्यमसँ आओर सोशल मीडियाके माध्यमसँ भी जेहै सुनै छथिन जादातर अखन जे है अभी ई सीतामढ़ी जिलामे जे है सोशले मीडियाके जादा प्रचार है लोग आज कल सोशले मीडिया पर जादा न्यूज सुनि रहल छथिन आओर जे हइ ई सोशल मीडियापे अपना मोबाइलमे फेसबुक पेज जाहिसे एहि सभ पे आ जाइ छै तऽ लोग अपन सुनै छथिन कि कहाँ की भऽ रहल छै ओकरा अलावा जे है न्यूज समाचार पत्र दुआरा भी लोग अभी भी पढ़ै छथिन देखै छथिन सुनै छथिन न्यूजमे भी लोग सुन रहल छथिन कि समाचार न्यूज दुआरा कि कहाँ की भऽ रहल छै ईसभके जानकारि लोग अखन जे है जादातर सोशले मीडियाके दुआरा लै रहल है अभी सभ आ सोशल मीडियाके प्रचलन जे है आजकल बहुत तेजीसँ फैल रहल है एहिसँ जे है कि सोशल मीडियाके लोग जादा पसन्द कर रहल है आओर सभ चीज है अब ई समाचार अधिकतर लोग अपना अपना मोबाइलमे सोशल मीडियाके दुआरा ही सुनि रहल छै ओकर अलावा समाचार न्यूज टी वी पे भी लोग न्यूज चैनलपे समाचार सुनिके आओर अभी समाचार सुनि रहल छथिन कि कहाँ की हो रहल है इसभ जानकारि अभी भी लोग अथि न्यूजसँ न्यूज मीडियासँ समाचार पत्रसँ सोशल मीडियाके एहि सभ दुआरा जे हइ लोग सुनि रहल छथिन कि केना कहाँ की हो रहल है देशके मे कोन देशके कोन राज्यमे कहाँ की हो रहल है इहै सभ जेहै सुनै छथिन लोग